शिकिल्लो मनीस हो बरो आसता आमच्या समाजात तो बदल घडोवपाचो प्रयत्न करता आनी लोकांक बरें बरें जे कितें आसा तें सांगता पूण एक एकदा कितें आसता तो मनीस शिकिल्लो आसलो तरी सुद्दां तो शिकिल्ल्या मनशाच्याच परस वायट वागता कारण ताची परिस्थिती बी एकादी तशी आसूंक शकता म्हण म्हाका दिसता शिकिल्ले मनशांनी चड विचार करून आपली फुडली पावल उचलपाक जाय आपूण वागता तो बरो वागता कांय ना हाचोय विचार करपाक जाय शिकलो मनीस हो सदांच शिश्टाचारी आसताच पूण तेणे व वागता आसतना फुडलो विचार करपाक जाय